राजस्थान में शिक्षा जी क्वालिटी में योगदानु करणु वारा ॾाढा ई प्रमुख कारण आहिनि जीअं त अॼुकल्ह जा लेखक उहे अहिड़ी किताबूं लिखनि था जंहिंसां ॿारनि जो मनोविज्ञानु मांसिक स्थिती ॾाढी सुठी थींदी इन्हनि जे उन्हनि खे अॼुकल्ह पूरी तरह सां सम्झ में अचे थो की कीअं पढ़ाई करिजे कीअं ध्यानु वठिजे अॼुकल्ह त नओं निकितो आहे पासबुक जंहिंमां मां ॿारनि खे आंसर वठणु वधीक सवलो थी पियो आहे अञा हिननि खे सुधारजनि सुधारण लाइ निकितो इंटरनेट इंटरनेट में अगरि को का ॿार खे दिक़त थिए थी त उहे उहे कोस्शन सर्च करे पंहिंजी दिक़त सुलझाए सघनि था अॼुकल्ह जा मास्तर ऐं मास्ताराणी बि हेतिरा पढ़ियलु हूंदा आहिनि हेतिरी हुननि खे नॉलेज हूंदी आहे त कंहिं बि अॼुकल्ह तरीक़नि जी ॿारनि खे ज़रूरत पइजंदी कान्हे मास्तर ई हुननि खे एतिरी एतिरो शिक्षित कंदा आहिनि की ॿार अॻियां ई वधंदा आहिनि ऐं शिक्षा में ॿियो योगदानु हूंदो आहे ट्र्स्ट ट्रस्ट जेका स्कूल खे पैसा ॾींदी आहे त उन्हनि सां ॿारनि जी मदद थींदी आहे त सभिनि खां वॾो योगदानु त ट्र्स्ट जो बि हूंदो आहे उहे पैसा ॾींदा रहनि था ऐं जेके ग़रीबु घर जा ॿार आहिनि उहे अॻिते वधंदा ऐं पढ़ंदा रहंदा त ॿई ॻाल्हियूं पंहिंजी पंहिंजी जॻहि ते ठीकु आहे की ॿार में हर शिक्षा जी स्थिती सभिनि खां अॻियां वधी आहे ऐं डिजीटल ऐं वैवहारिक थी आहे